ہیلو جی بتائیے جی میں منتشا بول رہی ہوں بتائیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں جی تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے کل کچھ ٹھنڈا یا کھٹا یا جا زیادہ آپ ہَوا میں تو نہیں بیٹھی تو آپ اُس کو اوائڈ کریے اور آپ زیادہ سے زیادہ نیچورل میں جائیے نیچورل ہَوا لیجیے پنکھا اے سی وغیرہ سلو پر چلائیے اور اگر آپ کا اِس سے بھی نہیں ہوتا ہے امپروب تو آپ میری کلینک پر آئیے گا پھر میں آپ کی مدد کر جی میرا کلینک نگلا مسانی خیر روڈ علی گڑھ دیکھا ہوگا جی وہیں پر ہیں

ہاں تو آپ میری کلینک پر آئیے گا میرا کلینک نگلا مسانی میں ہے اور کیا کیا پریشانی ہو رہی تھی آپ کو بتائیے جی تو وہ موسم کی وجہ سے آپ کی طبیعت بگڑ گئی تھی تو آپ زیادہ سے زیادہ اب ایسے نیچر میں رہیے جہاں آپ کو نیچرل ہَوا ملے اے سی وغیرہ کا یوز کم کریے اور ٹھنڈے پانی وغیرہ کا بھی کم کریے کیونکہ یہ جانتے ہونگے آپ موسم چینج ہو رہا ہے نہیں نہیں آپ ایسے نیچر میں رہیے جو مطلب آپ کا تھوڑا پارک ایریا ٹائپ کا ہو تھوڑا واکنگ زیادہ کریے جی اوکے اور اِس سے بھی آپ کا امپروب نہیں ہوتا تو آپ مجھ سے ملنے کا کنسرن کریے اوکے اللہ حافظ